हमर प्रिय मैथिली शब्द वऽ वाक्य अछि आओर हमर बेस हमर मूल मातृक मधुबनी जिला मिथिलाञ्चल क्षेत्रमे अछि हमर निवास स्थान भी सीतामढ़ी जिला जे मिथिलाञ्चल क्षेत्रमे अछि तऽ हमर सभके मूल मैथिलीसँ अछि आओर मैथिली भाषाके हम जादा पसन्द करैत छी मैथिली भाषाके प्रति हम बहुत जादा गौरवान्वित भी छी गर्व भी महसूस करैत छी किआकि मैथिली भाषा जे छै से बहुत मधुर भाषा छै कतबो केओ नाराजगीमे रहैया कतबो केओ गुस्सामे रहैया लेकिन मैथिली भाषा के प्रयोग करैया तऽ हर आदमीके सुनलाके बाद नीक लागैत छै आनन्द आबैत छै ताहि दुआरे हुनकर नाराजगी भी समाप्त भए जाइत छनि आओर जेना रहीम जीके दोहा छै मीठी बानि बोलिये मन का आपा खोय ओहिना मैथिली भाषा एक मधुर बानि एक मीठी बानि छै मधुर बानि मीठी बानि बजलासँ मनके जे गलत विकार अछि से सम्पन्न भए जाइया समाप्त भए जाइया आओर खुद भी अच्छा लगैत छै लोककेँ खुद भी अच्छा अनुभव करैया आ साथमे सामने जे बैसल छथि सुनऽबाला हुनका भी आनन्द अबैत छनि जे हमर धाम मिथिला धाम माता सीता जीके जन्म स्थान सीतामढ़ी जिलामे छै आओर हुनकर पालन पोषण जनकपुर धाममे छैन्ह जे मिथिलाञ्चलसँ जुड़ल छै आओर हम सभ मिथिलाञ्चलसँ जुड़ल छी हम सभ पदसँ भी ब्राह्मण पद पर छी आओर मिथिलासँ हमेशा सम्पर्क बनाय रखने छी बहुत सारा देवी देवताके मन्दिर मिथिला धाममे अछि जहाँ हमरा सभके आवागमन होइत रहैया तऽ मैथिली भाषा हमरा सभके लेल बहुत गौरवान्वित भाषा अछि आओर हम बहुत गर्व महसूस करैत छी मैथिली भाषा बहुत प्रेरणादायी भाषा छै लोक सभ ई भाषा सुनिकऽ सीखकऽ प्रेरणा लऽ सकैत छथि कि कै तरिकासँ हम ई भाषा बजबै मीठी बानि बजबै लोककेँ नीक लगतै आ तकरा बाद लोकके मनके अन्दरके गलत विकार सेहो समाप्त हेतै